समय के सांथ मध्य प्रदेश में सामाजिक और संस्कारित मंडदान कई भाव में देखने को मिले हैं हमें भूमि गाँव में भी देखने को मिले हैं पारिवारिक संरक्षण हम ने भी और सामाजिक मंडदान में भी संस्कृतिक मूल्यों में भी देखने को मिलें अगर हम बात करते हैं लैंगिक भूमिकाओं की तो हम पहले के ज़माने में देखे थे प्राचीन काल में जितना मैंने सुना है और समझा है कि पहले औरतों को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो कोई चीज़ ख़ुद सोच सकें समझ सकें या बाहर जा के काम कर सकें आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो ये हम ने चीज़ देखी है और समझी है कि लोग बाहर निकल कर काम कर रहें चाहे वो लड़कियाँ हो औरतें हो सभी बाहर निकल कर काम कर रहे हैं और उन्हें ये चीज़ ख़ुद भी स्वतंत्रता है उनके पास कि वो कोई चीज़ सोच सकतीं और समझ सकतीं हैं और अगर पारिवारिक संरक्षना की बात कर सकें तो हम देखते हैं कि पहले परिवार में ये होता था कि सब लोग मिल जुल कर रहते थे कई बहुत लंबे लंबे चाचा मामा फूफा फूफी सब लोग साथ में रह रहें लेकिन अब हम ने देखा है कि जितनी छोटी फैमिली होगी लोग उतने ज़्यादा ख़ुश होते हैं मैंने ख़ुद भी ये चीज़ अपने आस पास देखी है कि लोग ख़ुद के अपने माँ बाप और बच्चे साथ में रहते है कई मैंने ऐसे देखा नहीं है मेरे आस पास कि चाचा चाची बड़े चाचा पापा बड़े पापा लोग सब लोग साथ में रहें तो वो चीज़ भी एक बहुत बड़ा बदलाव है वो चीज़ मैंने देखी है और अगर सामाजिक सोच की बात करें तो सामाजिक हो तो सामाज तो पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि जो चीज़ पहले हुआ करती थी अभी भी है कि लोग दूसरों के मैटर में ज़्यादा वो करते हैं कि तुम्हारे मैटर में तुम्हारी लड़की क्या कर रही है तुम्हारे घर में क्या चल वो तो अभी भी होता है लेकिन कई हद तक समाज की सोच भी बदली है और हम ने देखा है कि समाज की सोच में भी बदलाव आया और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे जा के इस चीज़ में हमें और भी बदलाव देखने को मिलेंगे कई तरह के अभी और भी बदलाव होने बाक़ी हैं